आङो बेंथल दखानाव मोनसे खुरथि नुदोंमोन बे खुरथिया बिराद मोजांमोन आरो खालारबो थाङा माबो थाङा बेनि दामाबो जाबाय अनलि थिनस' थाखाल'मोन बेखौ आङो बेराद गान्नो मोजां मोन्दोंमोन आरो मोजां मोन्नानै आङो बिदिनो बायदों लादोंमोन बायनानै लानानै आं गानबाय खालारबो थाङा माबो थाङा बिराद मोजां मोन्दोंमोन आङो आराम मोन्दोंमोन आरो बेखौ बायनानै आं बिराद जथेस्ट' मोजां मोन्दों बिनिखायनो आङो बायनानै लाबाय बेंथ'लावनोमोन खुरथिया खालाराबो हवाइट खालारनिमोन बिराद बरिया मोजांमोन आरो खालाराबो खिन्थु एखदम खालार खारा सुबाबो माबाबो बिराद मोजां मोन्दोंमोन आङो बायनानै दामाबो इकसुलि थिनस'लमोन बेनिखायनो आं बेखौ जोबोद मोजां मोन्दों आरो